भोपाल शेहर में ऐसे परोपकारी समुदाय संगठन देखने को मिलता है जो समुदाय जो गली गली में जो प्लास्टिक को बीनने वाला जो काम करती है वह समुदाय सच में बहुत ही उनकी स्थिति दयनीय है ओय समुदाय के लिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या किया जाए ठीक है बड़े लोग तो अपना प्लास्टिग बेच कर काम करते हैं लेकिन वह लोग अपने बच्चों को तो कुछ में उपयोग करते हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को प्लास्टिग बेचने के लिए बीनने के लिए अपने साथ ले कर जाएंगे यानि उनकी उनका कहना है कि हम जितना ज़्यादा प्लास्टिग बेचेंगे हमको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो यह बहुत ही दयनीय स्थिति है की समुदाय को हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे आसपास में वृद्धाश्रम भी है और बच्चों को देखभाल करने के लिए ऐसे पालन पोषण गृह भी है जो हमारे परिवारों की बढ़ती जनसंख्या को देखने को मिलती आ रही है